घूमना ते सारें गी बड़ा शैल लगदा ऐ मिगी बी शैल लगदा ऐ जियां हून में कालेज पढ़नी आं ते जिसले बी कोई प्रोजैक्ट आंदा ऐ ते बाह्क टूर लांदे न थोह्ड़ा पढ़ाई करने दे बारे च चीजां आंदियां जियां इतिहास दे बारे च आंदियां ऐग्रीकलचर दे बारे च होंदियां ते ते ओह् बी लेइयै जंदे न मिगी बी घूमनें दा बड़ा शौंक ऐ त् में मिगी जादातर शौंक ऐ कि धार्मिक धार्मिक स्थलें पर घूमनें दा मिगी बड़ी शौंक ऐ मीं बड़ा चंगा लगदा जित्थें जाइयै अपनी संस्कृति दे बारे च संस्कारें दे बारे च पता चलै जियां में सारें कोला दा पैह्लें गेई ही चार धाम दी जात्तरा चार धाम जमनोत्री गंगोत्री बद्दरीनाथ उत्थें जाइयै इयां इक ते मन गी इयां शांती मिलदी ऐ ते जियां अस बद्दरीनाथ गे हे बद्दरी नाथ दे बी कबाड़ बंद होंदे न ते तुसेंगी पता गै ऐ उत्थें कृष्ण भगवान न ते उत्थें बी जाइयै इयां बड़ी शांती ठंड होंदी ऐ में गेई ही जिसलै जून जुलाई दे म्हीने च गेई ही ते उसलै उत्थें बड़ी ठंड ही ते उत्थें बर्फ कन्नै ढक्की जंदा के कबाड़ बंद रौंह्दे न जिसलै थोह्ड़ी बर्फ घटदी ऐ ते कबाड़ खुलदे न उत्थें उत्थें दी बड़ी मान्यता ऐ बड़े लोग जंदे न इक बार अस केदार नाथ बी गे हे तुसेंगी पता ऐ शिव जी दा स्थान ऐ केदार नाथ ते इन्ना शैल इन्ना ठंडा इलाका प्हाड़ियें च शिवजी बस्से दे इन्नी शैल उंदी गुफा ते इन्ना बड्डा शिव लिंग ते नंदी जी बाह्र बैठे दे ते केदार नाथ च प्रले आई ही तुसेंगी ते पता गै होना सारा इक शिव जी दा मन्दर बची गेआ हा बाकी सारा किश प्रले नै चली गेई हा ते शिव जी दा मन्दर बची गेआ हा इन्ना इन्ना सोह्ना उत्थें अग्गैं पिच्छें दकानां बनी दियां न इन्नी शैल मन्दर च उत्थें गे हे उत्थें मान्यता ही कि खम्भै जिंत्थें घ्यो कन्नै रपे गी डोबियै ते रपे गी दवार कन्नै चिपकाई ओड़ना ते उत्थें मान्यता ऐ स्वर्ग दा दरवाजा ऐ उत्थें ओह् रपे चिपकी जंदा ते असें बी कीता हा में बी कीता हा मेरे घरे आह्लैं बी कीता हा घ्यो च रपेआ घ्यो च रपेआ डबाईयै ते उत्थें दवारै कन्नै चिपकाया हा उत्थें जाने आस्तै चलना पौंदा ऐ ते पालकियां बी हैन घोड़े बी हैन भिट्ठू बी हैन तुस अपनी स्हूलत कन्नै जाई सकदे ओ जाना ऐ ते उस दे बाद अस गे हे चार धाम दे बाद में गेई ही मथुरा वृंदावन कृष्ण जन्म भूमी मथूरा उत्थें कंस ऐ कंस दा मैह्ल ऐ जित्थें कृष्ण जी दे मम्मी भापा दी जेल ऐ जित्थें कृष्ण जी पैदा होए हे यशोदा माता दा घर नन्द लाला दा घर जित्थें जमुना स्थल इन्ना सैल मैह्ल मैह्लें च जगाह् बी ऐ मथुरा वृंदावन ते ओह्दे बाद बरसाना बी ऐ राधा रानी दा जन्म उत्थें बी बड़ी सैल जगाह्ऐ मन्दर ऐं राधा रानी दे इन्ने शैल शैल मन्दर ते ओह्दे बाद में गेदी अयोध्या श्री राम जन्म भूमी जिसलै अस उत्थें गे ह् उत्थें बड़ा शैल इन्ने शैल राम जी दे मन्दर न उत्थें गे असैं इक गाईड बी कीता हा उनैं साहनू दस्सेआ हा कि कियां

भगवान दी कृपा रेही जिसले बनगा ते उत्थें बी जाह्गे अयोध्य बी फिर जाह्गे ते दर्शन करी औगे ते ओह्दे बाद फिर हून अस गे हे अस गे हे काशी विशवनाथ शिव जी दै स्थान शिव जी दा उद्धर शिव लिंग ऐ काशी विशव नाथ जी उत्थें बी बड़े अच्छे उद्धर बी बड़े घाट न उत्थें बी गंगा ऐ ते गंगा च सनान ते उत्थै बी बड़े कोई चौदां पंदरां घाट न मनिकरनिका बी घाट ऐ उत्थें उत्थें आखदे कोई मरी जा ते उत्थें जलाओ ते सिध्दा स्वर्ग जंदा उत्थें जलांदे ते अगला जन्म बी बी मिलदा उसी सिध्दे भगवान दे कोल जंदा ते उत्थें इक आक्खेआ जंदा कि उत्थें इक बारी शिवजी ते पार्वती गंगा च जा दे हे ते शिव जी दी मनी किरी गेआ ते पार्वती दा इक कांटा किरी गेआ ते इस करी ओह्दा नांऽ पेआ मनी करनिका शिव जी दी मनी ते पार्वती जी दा कांटा घिरी गेआ हा तां ओह् नांऽ पेा हा मनिकरनिका ते इक करियै उत्थें गा शिव जी ते उत्थें गै शिवजी भवूत चढ़ाई जंदी ऐ जिसलै लोग मरी जंदे ते उंदी भवूत शिव जी दे परशाद रूप च चढ़ाई जंदी ऐ ओह् बी बड़ा शैल लोग बड़े ड़े दूरों आंदे उत्थें मत्था टेकने आं अस ते बड़ा शैल मन्दर ऐ ओह् शिवजी दी ते ओह बी दिक्खेआ ओह्दे बाद हून साढ़े जम्मू च इक तिरुपति जी दी मन्दर बने दा ऐ बड़ा शैल तुस जाई नी सिध्दड़ा आह्ली साईड उप्पर जाइयै इन्नी शांती मिलदी तोआढ़े दिन च शांती सकून लब्भदा ऐ बाला जी दे मन्दर बाला जी बी शिव जी दे रूप ऐ उत्थें बाला जी दा मन्दर ऐ बिशनू जी ऐ उद्धर जाओ तुस परिकरमां लो उत्थै मिट्ठा परशाद मिलदा ऐ खीर खीर मिलदी ऐ ते बिच्च लूनी खार बनाई दी होंदी त् फिर इकबार अस गे हे जादातर अस घूमनें फिरनें गी जियां छुट्टियां पौंदियां जून जुलाई दे म्हीने च ओह्दे बाद फिर अस गे हे बनारस बनारस ते होई गेआ बनारस दे बाद अस गे हे उडीसा जगननाथ पुरी जी कृष्ण जी भगवान बलराम सुभद्रा उंदी भैन जी दा मन्दर ऐ ते ओह् आखदे न कि आखदे न कि बारां साल बाद नील दी लकड़ी नै उंदियां मूर्तियां बनदियां ते हर बारां साल बाद ओह् बदलदे न मूर्तियें गी शिव जी कृष्ण जी बलराम जी ते सुभद्रा उंदी भैन एह् सब आखदे न कि अज्ज बी आखदे न जो श्री कृष्ण जी दी मूर्ती ऐ उस च उंदा दिल धड़कदा ऐ ते जिसलै पंडित ओह् चेंज करदे न ते दिल उंदा बदलदे न दिल उंदा ते सारे सीटी दी बत्ती बंद होई जंदी ऐ ते अक्खां बिच्च पंडित बत्तियां बंदियै पट्टा बनदे न ते उंदा दिल दिल मतलव बदलदे न दुई मूर्ती बिच्च पांदे न परानी मूर्ती बिच्चा दा ते जगननाथ जात्तरा बी निकलदी ऐ जगननाथ जात्तरा आखदे कि चार पंज दिन दी होंदी ऐ जात्तरा ते अपनी मासी जी दे घर जंदे न जगन नाथ जी ते ओह् बी बड़ा शैल ऐ उत्थें बी न्हान आस्ते गंगा ऐ जिसलै तुस जगन नाथपुरी जी दे मन्दर दे बाह्र आओ ते तुसेंगी समुन्दर दी अवाज जियां गै तुस मन्दर दी डोआठन टप्पगे ते अवाज बंद होई जंदी एह् चमत्कार ऐ जगन नाथपुरी जी दी मन्दर दे टॉप उप्पर इक झंडा ऐ ओह् हमेशा जिस साईड़ हवा चला दी होग उस दी उल्टी साईड़ ओह् लैहरांदा ऐ झंडा ते एह् बी जगन नाथ पुरी जी दी कृपा ऐ ते कन्नै आखदे मन्दर दे उप्पर पक्षी जां कदैं बी कोई जहाज टप्पियै नी जंदा ओह् हमेशा साईड च जंदा एह् हमेशी उद्धर दी मान्यता ऐ लोग मनदे न इस चीज गी ते में अप्पूं इस चीज गी दिक्खेआ ऐ ते जिसले ना मन्दर दे चौंक बिच्च इक चक्कर बने दा ऐ तुस किसे बी दिशा च खड़ोई जाह्गे ना जुसलै बी तुस दिखदे ते तुसेंगी लग्गग चक्कर तोआढ़ी साईड ही लब्भा दा मतलव तुस किसे बी दिशा दिक्खो ना सारी चारों दिशा जित्थें बी दिखगो तुसेंगी लगगा कि चक्कर मेरी साईड दिक्खा दा ऐ एह् चक्कर मेरी साईड दिक्खा दा ऐ ते जगन नाथ पुरी च जेह्ड़ा भोजनालय ऐ जेह्ड़ा लंगर लगदा ऐ ओह् दुनियां न बोलदे न बड़े लंगर न ओह् दुए नंबर ते ऐ शायद उत्थें इन्नी रोटी ऐ उत्थें चार हंडी दे उप्पर हंडी सत्त हंडियां रुट्टी बनदी ऐ ते जो उप्पर आह्ली हंडी सारें कोला दा उप्पर आह्ली हड्डी रुट्टी उत्थें बनदी ऐ फिर ओह्ले कोला दा थल्ले थल्ले इयां करियै बनदी ऐ